असांखे पंहिंजे सपने जे बारे में थोरो ॿुधायो हा ज़रूर अॼु मां खुद जे बारे में ॿुधाईंदमि मुंहिंजो नालो रिया आहूजा आहे मां हीअंर हाल टेवीहनि सालनि जी आहियां मुंहिंजी पढ़ाई मां अ ॾहें दर्जे ताईं कई विद्या कुंज इंग्लिश मीडियम स्कूल में जेके मुंहिंजे घर जे नज़दीक जे बाजू में जूही तंहिंखां पोइ अ मां इलेवंथ ट्वैल्थ जेको हूंदो आहे उहो साइंस में कयो तंहिंखां पोइ मां इंजीनियरिंग कई इनजे विच जेॾीमहिल जॾहिं अ अठे नवें दर्जे में हुयमि उन टाइम ते उन समय ते अ स्विमिंग कई तरण सिखियम तंहिंखां पोइ अ बैडमिटन रमण सिखियमि डा चङा चङियूं रांदियूं रमियूं सभिनी में मजो आयो मूंखे तंहिंखां पोइ ट्वैल्थ खां ट्वैल्थ बोर्ड ॾियण खां पोइ मां अ नी अ आई आई टी जी तयारी चालू कई जे डबल ई जी तयारी चालू कई तंहिंखां पोइ ट्वैल्थ खतम करण खां पोइ ट्वैल्थ जी वैकेशन में जॉब बि कई नौकिरी बि कई हिकु अ हिक लेडी हुई हिक माई हुई उनजे घर खां ई उन्हनि जो जेको अ धंधो हुयो हुअ थींदो हुयो उन टाइम ते उते टे महीना अ नौकिरी कई तंहिंखां पोइ कॉलेज में एडमिशन वरितो अ कॉलेज कॉलेज सूरत में ई ख़तम कई सूरत में ई पढ़ाई कई उहो अनुभव बि जाम सुठो हुयो उन्हनि चइनि सालनि में ॾाढो कुझु सिखियो इंजीनियरिंग त हूअं बि चयबो आहे की अ ॾाढी सुठी अ सुठो ॾाढो सुठो ज्ञान ॾींदी आहे चइनि सालनि जे अंदर अंदर चइनि सालनि में चालीह सब्जैक्ट चालीह विषय बि पढ़िया ऐं अलॻि अलॻि रांदियूं बि रमियूं अलॻि अलॻि कार्यक्रम में हिसा बि वरिता अलॻि अलॻि जॻहियूं बि घुमियूं तंहिंखां पोइ अ जॾहिं अ ख़तम थियण वारो हुयो असांजो जेको कोर्स उन समय ते बि अ ईअं उन समय ते बि अ जेके इंटरव्यूस थींदा आहिनि नौकिरी लाइ उहे कया तंहिंखां पोइ चइनि सालनि जो जेको अनुभव हुयो उहो सभिनी खां सुठो हुयो अॼु ताईं जे जीवन में सभिनी खां वॾो सुठो अनुभव हुयो चारि साल जेको इहो कॉलेज पढ़ियमि उओ कारण की उन्हनि चारि सालनि मूंखे एॾो कुझु ॾिनो जेको सॼी उणिवीह सालनि जी ज़िंदगीअ न ॾिनो एॾो अ ज्ञान मिलियो एॾो अ अनुभव मिलियो अ एॾियूं कंपनियूं ॾिठियूं ठहींदे अ एॾा अ सबंध मिलिया एॾा कॉन्टेक्ट्स मिलिया तंहिंखां पोइ तंहिंखां पोइ भई ख़तम थियण वारो हूंदो आहे जॾहिं कॉलेज तॾहिं प्लेसमेंट्स जेके चवंदा आहिनि चवंदा आहियूं पाण उहे ईंदा आहिनि उहे प्लेसमेंट्स जे टाइम ते बि चङो कुझु सिखण मिलियो अ जंहिंमां थी हिकु हुयो के भाई इंटरव्यूस कीअं ॾिबा आहिनि तंहिंखां पोइ ॿिनि जॻहियुनि ते सिलेक्शन थियो टिनि जॻहियुनि ते टिनि जॻहियुनि ते मां पसंद कई वियमि के भाई हा तव्हां अचो असांजी कंपनी में उन टाइम ते बि अ भाई मूंखे जेकी कंपनी वणी उन कंपनी में मां वियमि ऐं उते उते इंटरव्यू ॾिनो जंहिंमें मूंखे जाम ॾपु लॻो पहिरीं त पर पोइ मज़ो आयो उते हिक हंधि इंटर्नशिप कई तंहिंखां पोइ वरी उते मज़ो कोन आयो कोन्ह वणियो त ॿी जॻह ते मां मुंहिंजे दोस्तनि सां साहेड़ियुनि सां घुमणु वई हुयमि उताखां हिकिड़ी कंपनी मिली उताजो जेको एच आर हुयो उहो आयो असां वटि चयईं की भाई इंटरव्यू ॾिजो असांजी कंपनी में त उताखां पोइ वरी हाणे जिते मां हीअंर अ जॉब कंदी आहियां नौकिरी कंदी आहियां उन उताजो मूंखे पतो मिलियो ऐं उते मां इंटरव्यू ॾिनो उते इंटरव्यू ॾेई करे हाणे मां ॾेढ साल ॾेढ साल खां उते जी आहियां उते ई ख़ुद जी ट्रेनिंग बि ख़तम कई ऐं हाणे अ जॉब बि कयां थी तंहिंखां पोइ हाणे रही सपननि जी ॻाल्हि शौंक़नि जी ॻाल्हि त शौंक़ु ते मूंखे पढ़ाई करण जो ऐं अञा बि मतिलबु किताबूं पढ़ण मूंखे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि रांदियूं रवण मूंखे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि स्विमिंग बि मूंखे ॾाढो वणंदो आहे अञां बि तंहिंखां पो हाणे मुंहिंजो सपनो इहो आहे की भई मां सभिनी मां वॾे में वॾो धंधो कयां पंहिंजे भारत देश खे अॻियां वठी वञा धंधे जे माध्यम सां जेको भई अर्थव्यवस्था जेकी आहे पंहिंजी उहे स्ट्रॉंग थिए हूअ हिकदमि मज़बूत थिए पाण उहे बि अ हूअं बि इलाही धंधा धंधो जीअं वधंदो ईअं अर्थव्यवस्था बि मज़बूत थींदी मुंहिंजो सपनो आहे की मुंहिंजो ॾाढो वॾो धंधो हुजे ऐं हुनमें हर खेत्र जो कम थींदो हुजे चाहे उहो पोइ अ टेक्नोलॉजी तकनीकनि जे रिलेटेड हुजे या अ खायण पीअण जो हुजे या नौ अ जेको सामान्य सामान हूंदा उनजो हुजे या अ मुंहिंजी जीअं कंपनीनि में जाम वॾा ॾाढा ॾाढा माण्हू कम कनि जंहिंजे करे मां उन्हनि जे रोज़गार जो माध्यम थिया तंहिंखां पोइ अहिड़ा हुजनि की अ स्किन केयर हुजे या मेडिकल हुजे मूंखे हर तरीक़े सां अॻियां अॻियां वधणो आहे ऐं हर तरीक़े सां पंहिंजे देश खे अॻियां वधाइणो आहे जेको हिक करे पंहिंजे देश खे ॾाढी मदद कंदो अ के माण्हू हिता जा अ सुखी रहण सुठा रहण नयूं नयूं ॻाल्हियूं सिखण तंहिंखां पोइ हिकिड़ो अ मुंहिंजो लक्ष्य इहो बि आहे की मां अ भारत में जेकी भारत जी अ गुरूकुल व्यवस्था हुई हूअ पाछी हाणे जेको भारत पहिरीं पढ़ाईंदो हुयो जॾहिं उहो अ खुद सोण जी चिड़िया चवाईजंदो हुयो तॾहिं उहो उहो दौरु पाछो अचे पाछा माण्हू भारत खे सर्वक्षेष्ठ घणे भारत जीअं अॼु हिंदुस्तान या इंडिया था चवनि त पाछो पाण हुनखे भारत वर्ष जेको पाण चवंदा हुआसीं सालनि अॻिए खां उहो चयऊं